मेरे बहुत सारे पसंदीदा गाने हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर एवं साजन ओ रे साजन ऐसे बहुत साने गाने मुझे अत्यंत प्रिय एवं मेरे पसंदीदा गाने हैं मैं इन गानों को बहुत ही अलग अलग माध्यमों से सुनना पसंद करता हूँ जैसे मैं कभी इन गानों को किसी रेडियो में एवं अपने घर में ही दूरदर्शन पर भी सुनना पसंद करता हूँ